हलो हीअ त्रिभुवन सुपर मार्केट आहे हा मूंखे सीधे सामानि जो ऑडर ॾियणो हुओ पर पर प पुछिणो हुओ की तव्हां घरि वेठे पहुचाईंदा आहियो न सामानु एक्स्ट्रा पैसा लॻंदा घणा लॻंदा आहिनि पंजाह हज़ार ठीकु आहे ठीकु आहे त ऑडर लिखो था तव्हां पीली मुङनि जी दालि पाउ किलो हा सभ दालियूं पाउ किलो पीली मुङनि जी दालि चणनि जी दालि तुअर जी दालि मुङ सॼा ऐं मुङनि जी दालि साइ हा पाउ पाउ सभु पाउ पाउ ऐं अधु किलो सूजी सूजी खुलियल ॾींदा आहियो की न उहा जेका अॼुकल्ह कंपनीअ जी ईंदी आहे सम्राट जी उहा अथव न पैकेट वारी ॾियो छो की उहा कीअं ॿाहिरि वरी बि हले थी ॿ महीना खनि ठीकु आहे अ उहो अधु किले जो हिकु पैकेट हा बेसणु मैदो पोहा मैदो अधु किलो न न न अधु किलो हा जूअरि जो अटो अधु किलो ऐं मकाईअ जो अटो अधु किलो पंज किलो कणिक जो अटो जेको आशीर्वाद जो अथव की न खुलियल अथव माना जेको तव्हां पाणि भोपाल जी न त खुलियल ॾिजो पंज किलो अटो भोपाल जी कणिक जो पर ख़ाली ॾिसजो थुल्हो पीठल न हुजे जाम हा माना मीडियम हुजे सफ़ा इयं सनो बि न जाम थुल्हो बि न हा ऐं पाउ किलो सोयाबीन

हा ॿई पाउ पाउ ऐं हिकु पेकेट नूडल्स हिकु पैकेट मैगी मैगी जेको छहनि जो ईंदो आहे न

हा नूडल्स बसि न बसि त तव्हां इहो केॾी महिल ताईं मोकिलींदा हिकु बजे ठीकु आहे त पेमेंट मां ते तव्हांखे ऑनलाइन करे छॾिया त तव्हांजो माण्हू जेको खणी ईंदो हुनखे ॾियां हले इहो भरोसे वारो आहे न माण्हू ठीकु आ ठीकु आहे हले पोइ मां हुन खे ॾेइ थी छॾियां हा त तव्हांजो ख़ाली माण्हू निकिरे त हिकु फ़ोन कजो हिन ई नंबर थिए छा केॾी महिल मतां हेठि वेई हुजा भाॼियूं वठणु या छा हा ख़ाली निकिरे हिकु फ़ोन कजो हा ओके जी